ہلو کیا میری بات اوکھلا لائربیرین احتشام صاحب سے ہو رہی ہے اچھا سر ایک کام یہ تھا کہ مجھے دو تین کتابیں وہاں سے ایشو کروانی تھی جیسے امراؤ جان ادا محبت تو سر یہ کتاب ایشو ہو جائیں گی اور یہ کتنے دن کے لیے ایشو ہونگی کچھ بتا سکتے ہیں آپ اچھا ہاں اچھا تو اس زیادہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہر ہفتے آپ رینیول کروانا پڑے گا مجھے اچھا سر ویسے دیکھیں گے جی اچھا اچھا نہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مہینے کے لیے ایشو ہو جائے دو تین کتابیں یا پھر اگر ایک کتاب ایشو کر کر سکتے ہیں آپ تو ایک ہی کر دیجیے لیکن ایک مہینے کے لیے مجھے چاہیے تو ایسا کچھ

اچھا اچھا اچھا مجھے جو ہے خدا اور محبت لینی تھی امراؤ جان ادا اور دو تین کتابیں لینی تھی تو جی اچھا اچھا تو یہ ٹوئنٹی فور آورس کھلی رہتی ہے نا لائبریری سر ہاں چوبیس گھنٹہ کھلی رہتی ہے نا یہ کہ مطلب بیچ میں بند ہوتی ہے جیسے اگر ہمیں ہم لوگ آ کے پڑھیں مطلب کوئی دقت تو نہیں

اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ٹھیک